जी हाँ जयपुर जिले में महत्वपूर्ण कुछ स्थानीय संरक्षण और पर्यावरणीय पहल कई सारी हैं इन पहलों और चुनौतियों में असफलताओं का जयपुर जिले में बहुत ज्यादा सामना भी किया है और उन्होंने जिले की प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है जयपुर क्षेत्र में पर्यावरण की देखभाल करने के लिए उसे संरक्षित बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय पहले की गई है जिनका सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा उठाती है इनके सामने बहुत सारी चुनौती आई हैं कि सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए एक और प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर बढ़ती आबादी के कारण पर्यावरण कम होता जा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बहुत सारे स्थानीय संरक्षण को नुकसान पहुँचा है जो कि वर्तमान में एक समस्यात्मक विषय बना हुआ है